अपराध हमेशा से ही ग़रीबी और बेरोज़गारी के सबसे बड़े कारण हैं अगर कोई व्यक्ति बेरोज़गार है और ग़रीब है तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कि ग़रीब ही अपराध करे अपराध तो पैसे वाले भी करते हैं लेकिन क्या है भारत में लेकिन हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें लेकिन अब आम हो गई हैं क्योंकि क्योंकि आदमी बेरोज़गार है ग़रीब है तो घर बैठे बैठे उसका दिमाग़ दूसरी जगह जाता है और अपराध करने लगता है पहले छोटा अपराध करता है उसमें बड़ा अपराध भी करने लगता है फिर धीरे धीरे वह पहले वह यह सोचता है पढ़ा लिखा आदमी है बेरोज़गार है तो उसको मानसिक परिस्थिति उसकी शारीरिक परिस्थिति और आर्थिक परिस्थिति ये सारी चीज़ें उसकी डिश्टब होती रहती हैं और फिर वह अपराध के दलदल में फँसते जाता है पहले वह छोटा छोटा अपराध करता है उसको छुपाने के लिए फिर वह बड़ा अपराध करता है हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या बेरोज़गारी के कारण अपराध होते हैं अगर व्यक्ति बेरोज़गार ना हो और कोई काम में लगा रहे तो अपराध का जो स्तर है वह कम रहता है लेकिन बात यह नहीं है कि बेरोज़गार व्यक्ति ही अपराधी है रोज़गार व्यक्ति भी अपराधी अपराध कोई बेरोज़गार और रोज़गारी संबंधित नहीं है यह व्यक्ति अपने मानसिक संतुलन और जो भी उसकी गतिविधि हैं उसके कारण होता है तो अपराध तो ऐसा है कि कोई भी कभी भी और कैसे भी कर सकता है इसका बेरोज़गार होना और नहीं होने से इसका कोई संबंध नहीं है